मां लखनऊ में रहंदी आहियां ऐं मूं तवां खां हिकु ड्रेस घुराई आहे पार्टी वारी हुनजी सिलाई बिल्कुलु ई बेकारु आहे हुन में कुझु समुझ में ई न थो अचे हुनजी कढ़ाई बि बेकारु आहे ऐं हुनजी फ़िनिशिंग आहे कान सुठी बिल्कुलु बि मां ॿुधाए कीअं हिनखे पायां हिनखे कीअं कया ऐं कृपया करे तव्हीं मूंखे हिन वापसि जी करण जो तरीक़ो ॿुधायो ऐं मां तव्हांखे उहा वापसि कया हुन ड्रेस खे मुंहिंजी त कोई कम जी आहे ई कान तव्हीं कृपया करे मूंखे हिन एड्रेस ते मुंहिंजे मां लखनऊ में रहंदी आहियां विकास नगर जे एरिये में ऐं कृपया करके तव्हीं मूंखे ॿुधायो ऐं मां तव्हांखे ही ड्रेस वापसि करे मोकिलियां